آرٹ کا سامان خریدنے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا منفرد تجربہ ہوتا ہے چاہے آپ ایک تجربے کا آرٹس ہو یا نئے شوقین آپ کے خریداری کے طریقے آپ کے کام کی نوعیت ترجیحات اور دستیاب وسائل پر منحصر ہوتے ہیں آج کے دور میں آرٹ کے سامان کی خریداری کے دو بڑے طریقے ہیں دکان دکانوں سے خریداری اور آن لائن شاپنگ دکان سے خریداری آرٹ کی دکان سے خریداری کا ایک خاص فائدہ ہے یہ ہے کہ آپ وہاں جا کر سامان کو خود دیکھ کر دیکھ دیکھ اور چھو سکتے ہیں اس تجربے کا کوئی بدل نہیں ہے کیوں کہ یہ آپ کو یہ جاننے میں مدد دیتے ہیں کہ آپ کیا خرید رہے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ برش خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نرمی اور موٹائی اور بناوٹ کو محسوس کر سکتے ہیں اسی طرح رنگوں کے شیڈل شیڈز شیڈز کا موازنہ کرنا کرنا بھی دکان میں زیادہ آسان ہوتا ہے اس کے علاوہ دکانوں میں موجود علمی آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے جو خاص طور پر نئے آرٹسٹ کے لیے مددگار ہوتے ہیں دکانوں میں آپ کو مختلف برانڈ اور اقسام کے سامان ملتے ہیں جنہیں آپ آسانی سے موازنہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو فوری طور پر کسی چیز کی ضرورت ہو تو دکان سے خریداری ایک بہترین آپشنز ہے آپ فوری طور پر اپنی ضرورت کے سامان کو حاصل کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آن لائن آرڈر کا انتظار کریں اس کے علاوہ مقامی دکانوں سے خریداری کرنے سے آپ اپنے علاقے کے کاروباری کمیونٹی کی حمایت بھی کرتے ہیں آن لائن خریداری دوسری طرف آن لائن خریداری کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کے کئی فوائد ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے ہزاروں مصنوعات تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے آپ مختلف ویب سائٹز پر جا کر آرٹ کا سامان وسیع رینج میں ایسے انتخاب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آن لائن شاپنگ میں اکثر مختلف ڈسکاؤنٹ ڈیلز ڈیلز اور پرو پروموشنز دستیاب ہوتی ہے جو کہ دکانوں میں عام طور پر نہیں ملتی آن لائن خریداری وقت کی کبھی بحث بحث کرتی ہے خاص طور پر اگر آپ ایک مصروف شخص ہیں اور آپ کے پاس دکان پر جانے کا وقت نہیں ہوتا آپ کسی بھی وقت دکان یا رات کو خریداری کر سکتے ہیں آن لائن شاپنگ کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ مختلف صارفین کے ریویو ریویوز پڑھ کر اپنے فیصلے کو بہتر بنا سکتے ہیں یہ ریویوز آپ کو مصنوعات کو کوائلٹی دیر پا ہونے اور کارکردگی کی بنا پر معلومات فراہم کرتی ہے نتیجہ آرٹ کا سامان خریدنے کے دونوں طریقے اپنے اپنے فوائد رکھتے ہیں دکان سے خریداری آپ کو ذاتی تجربہ فراہم کرتی ہے جب کہ آن لائن خریداری آپ کو وسیع ورائٹی اور وقت کی بحث بچت کا موقع دیتی ہے آپ کی ترجیحات ضروریات اور مواقع کے مطابق آپ کے لیے کون سا طریقہ زیادہ موزوں موزوں ہیں اس کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوگا